हम तऽ अहाँसभके बता देने छी कि हम शिक्षाके क्षेत्रसँ जुड़ल छी आ लगभग सोलह सालसँ जुड़ल छी तऽ ई दौरान हम जे छै लेखन कार्यमे लागल छी लेखन कार्य करै छी ई तऽ हम अहाँकेँ पहिले अवगत करा देने छी आब रहल लेखन कला हमरामे केना भऽ गेल ई एकरा हम कोइ रचनात्मक या लेखन कोर्स अलगसँ नहि कयने छी ई क्षेत्रसँ जुड़ल छी तऽ लिखैत लिखैत हमरा जे छै प्रयास ओतेक भऽ गेल अछि बनि गेल अछि जे हमरा से कोइ गलती नहि हो किएकि हमर लिखला कागज आगाँ जिलामे जाइ छै जरूरत पड़ै छै तऽ राज्योमे जाइ छै बड़का बड़का अधिकारी लग जाइ छै छोटो छोट अधिकारी लग जाइ छै एहिके लेल हम चाहै छी जे हमर लिखल मे कमसँ कम गलती हो या प्रयास तऽ ई रहै छै जे गलती नहि हो ताकि अगिला के सामने जे जाय तऽ ओहिमे हमर कोइ कमी नहि रहै ये इएह प्रयासमे हम रहै छी एकर लेल हम रचनात्मक पक्षोपर ध्यान दैत छी आ तकनीकी पक्ष जे होइ छै ओहोपर ध्यान दै छी आ व्याकरणके समय समयपर अध्ययन करैत रहै छी जाहिसँ हमर लेखन कार्यमे कमी नाममात्र रहैए आओर प्रयास रहैए कि हमर लिखल जे भी कागज आगाँ जाय ओहिमे गलती नहिके बराबर रहय एहिके लेल हम लिखलाके बाद एक बार दू बार ओकरा अध्ययन कऽ लै कए लै छी आ यदि कोनो गलती ओहिमे होइ छै तऽ ओकरा सुधार पहिले कऽ लै छी तब हम लिखल हम अपन लिखल ओ दस्तावेज या पेपरकेँ आगाँ भेजै छी हम अहाँ सभसँ इएह कहब कि अहूँ अगर ई काजसँ जुड़ल छी तऽ अहाँ समय समयपर रचनात्मक पक्ष तकनीकी पक्ष आओर व्याकरणके अध्ययन करैत लेखन कार्य करब ताकि अहूँसँ भविष्यमे कोइ लिखावटमे गलती नाममात्र होयत